पंद्रहं हिकु सौ वीह ॿ हज़ार चारि सौ सठि पंद्रहं हज़ार छह सौ टीह पंज लख ॾह हज़ार अठ सौ अठहतरि